पहिरियों हिते सिंधी क्लास हलंदा हुआ सरकारी स्कूल हूंदा हुआ हिकु खां सत दर्जे ताईं हूंदा हुआ पर हाणे सिंधी क्लास सरकारी सिंधी क्लास बंदि थी विया आहिनि हाणे खाली सिंधी कोर्स हलंदा आहिनि उहे असांजा ॿार कंदा आहिनि